جی ہاں میں نے ایک آن لائن گیمنگ ٹورنامنٹ پب جی آن لائن ایونٹ میں حصہ لیا تھا جو ایک مشہور گیمنگ پلیٹفام پر منعقد ہوا تھا یہ مقابلہ مکمل طور پر آن لائن تھا اور مختلف شہروں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی میرا تجربہ کافی دلچسپ اور سیکھنے والا رہا ایک طرف ٹیم ورک حکمت عملی اور فوری فیصلہ سازی کا امتحان تھا تو دوسری طرف ماہر کھلاڑیوں سے مقابلہ کر کے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا موقع ملا اس کے علاوہ یا ٹیم ٹورنامنٹ نہ صرف تفریحی تھا بلکہ ایک مقابلہ جاتی ماحول میں خود کو آزمانے کا بہترین ذریعہ بھی تھا اس تجربے نے مجھے صبر یکسوئی ٹیم ورک کی اہمیت بھی سکھائی